हमसब सुबह सुबह उठै छी आओर उठिके किछु कनिक घूमि फिर लै छी घूमला फिरलाके बाद स्नान ध्यान कऽ कऽ हमरा सबके गाँवेमे महादेवके सेहो मन्दिर छनि माँ दुर्गाके सेहो मन्दिर छनि आओर माँ कालीके सेहो मन्दिर छनि तऽ कोशिश रहैये जे की माँ कालीके दर्शन भऽ जाइ बाबा डीहबारके दर्शन भऽ जाइ सुबह सुबह स्नान ध्यान केलाके बाद ओइके बादे हमसब आओर काजके लेल विशेष सोचै छी आओर हमरा सबके छठि पूजा रङ्गोली आओर ई जे सूर्य अराधना होइए एकर बड़ा महत्व छै छठि पूजाके छठि पूजामे हमरा सबके चारि दिन पहिलेसँ अङ्गना नीपाइए घर नीपैये गायके गोबरसँ आओर बहुत उत्साह रहैये हमसब घाट बनबै छी ओइपर रङ्गोली सजबै छी बहुत नीक लागैये आओर फेर खरना होइ छै हमर माय सब करै छथिन खरना भेलाके बादमे अहाँके फेर उपवासे रहै छथिन ओइके बाद फेर अहाँके छठिके पूजाके सामान सब बनै छै बहुत सुन्दर सुन्दर चीज सब बनै छनि मैयाके सूर्य देवताके लेल आओर सूर्य भगवानके फेर साँझमे सेहो अर्घ होइ छै साँझमे अर्घ केलाके बाद फेर सुबहमे सेहो पूजा होइ छै सुबह प्रातः तीन बजेके बाद जे छै से पहुँच जाइके होइ छै चारि बजेसँ ओइठाम अहाँके सब जलमे ठाड़ होइ छथिन फेर सूर्य भगवानके दर्शन करऽ लए सब बेहाल रहै छथिन जे कखन सूर्य देव उगता जे हम हुनका दर्शन करब आओर दर्शन केलाके बादे ओइके बाद पानिमे सँ फेर हुनका सब किछुके अराधना कयल जाइ छनि अराधना कयलके बाद सब आदमी निकलै छथिन फेर अपना अपना घऽर जाइ छथिन आओर ओइके बाद सब सब उत्साहमे रहै छै बहुत नीक जकाँ रहै छै खुशहाली रहै छै आनन्द रहै छै जे पाबनि आइ भऽ गेल हमर सबके सफल आओर खूब आनन्दके दिन रहैये पूरा मङ्गलमय रहैये खूब खुशहाली रहैये बाल बच्चा सब धिया पूता सब उत्साह मनबैये नीक लगैये सुन्दर लगैये सब आदमी आनन्द लै छथि